हँ बाजू

कहू की काम छै

बाजिऔ ने बताउ अच्छा हँ हँ घुमा घुमा देब हम तऽ इएह तऽ करबे करै छिए हमर इएह काम छै बताउ कहाँ कहाँ घुमबै दिल्लीमे अच्छा ठीक हइ हो जाएत कते आदमी छिए अहाँ

ठीक हइ बताउ दिल्लीमे कहाँ घुमबै कुतुब मीनार देखबै

पूरा दिल्ली मतलब कहाँ कहाँ जइसेकि अहाँके होलै कुतुब मीनार देखब लाल किला जाएब हँ आओर वहाँ जामा मस्जिद हइ बड़का बड़का मन्दिर छै कहाँ कहाँ जेबै कतना बताउ अच्छा तऽ कहिआ जाइके हइ अहाँके

पाँच नवम्बरके जाइके हइ तऽ हो जेतै पै पाँच दिनलए पाँच दिन घुमबै तऽ लागि जाएत अहाँके पचास हजार रुपैआ लागि जाएत अच्छा नहि बचत हइ मतलब नहि बचै छै ओहिमे लगबे करत अहाँके कहीँ भी पता कऽ लेबै पइसा एतने लगत आओर चारि गोटा छिए चारे गोटा ने छिए कमसम नहि बचै छै ओहिमे एतनेके बचत हइ हम अहाँके कमे कहली हइ नहि बचै छै ओतना चालिस हजारमे नहि होतै चारि आदमी छिए जे देखिऔ अहाँके लेल हम करि देब वएह मतलब पाँच हजार कम करि देब कम करि सकै छी अहाँके लेल आओर वहाँ बढ़िओ सकैए वहाँ अगर दोसर जगह घूमै जाइके होएत तऽ फेर हमरा लऽ जाइके अहाँके एकदम अहाँके एकदम अच्छा सर्विस देब अहाँके अच्छासँ घुमाएब सब जगह घुमाएब अहाँके कहाँपर कहाँपर अहाँ जेबै अहाँ कहाँपर हती कहाँसँ छिए अहाँ बिहारसँ अच्छा अच्छा ठीक हइ आकर स्टेशनपरसँ अहाँके लऽ लेब ठीक हइ ठीक हइ अहाँसँ बादमे बात करै छी